औ हेल' औ आं जुलि ओमफाय नों समायना दा ए मा खालामदों नै आं मबाइलसो नायबाय थादोंमोन बिदिनो टाइम पास

औ जोङो माबा दासो क्लास सेभेन जा मबाइल नायो गेमल' गेलेयो एक्जामाबो जानोसै मिन्थिया दा मबाइलजोंल' दिन थाङो दानि गथ'फोरखौलाय मा होनबावनो बिदिनोसै खालि मबाइलजोंनो दिन थाङो मबाइल नायै मायैनो लेखाफोर फरायनायाव डाउन जाबोबाय फरायनायाबो बांबाय नालाय जोंना बेखायनो दा जों एसेब्लाबो माबासै औ दाहोनसै औ गेम गेलेनायालाय औ बाराथार मा होनबावनो लेखा फरायनो थिनबाबो फरायबावा जोंनियालाय मबाइलल' मबाइलल' औ बादाखौनो होनो बालायसै आंथ' अक्ट'बरावनो जोंनाबो जासिगोन हाबइयारलि जागोन मानि जानोसै होनबाय गैया दाबो औ बेल'खासैना दानि गथ'फोरानो औ सर' जाबायना बिसोरो दा औ दे लोगो दोनसै